اخباروں اور ریڈیو میں خواتین کے لیے کافی چیزیں آتی ہیں جو ان کو کافی اچھی چیز سیکھ دیتی ہیں لہٰذا اس میں لیکن ایک الگ سے کالم نہیں ہوتا ہے خاص کر کے ہو عورتوں کے لیے خواتین کے لیے تو ہاں میں یہ چاہتا ہوں کہ خواتین کے لیے الگ سے ایک کالم الگ سے ایک پروگرام ہونا چاہیے اخبار اور ریڈیو میں جو کہ صرف خواتین کے لیے ہو تاکہ انہیں ایک اچھی بہتر سیکھ ملے لہٰذا اس میں اگر میں کہنا چاہوں تو ان کے لیے کچن سے ریلیٹڈ جو ہے ٹاپک آ سکتا ہے جس میں انہیں الگ الگ طریقے کے کھانے بنانا اور جو ہے اپنے گھر کو سنوارنا جو چیزوں کے بارے میں بتایا جا سکتا انہیں سیکھ دی جا سکتی ہیں لہٰذا اس سے ان کا جو ہے نالج بھی بڑھے گی اور جو ہے وہ ایک بہتر انہیں فیل ہو گا وہ من مرد کے ساتھ برابر کندھے سے کندھا ملائیں گی اگر ان کا ذکر زیادہ سے زیادہ ہوگا اور ان کے لیے ایک الگ سے پروگرام چلایا جائے گا